हलो जी जी मां उतां ई थी ॻाल्हायां बुधायो बराबरि त तव्हांखे अ केतिरे ताईं खपेव वीह हज़ार तव्हां हा बराबरि आहे त ॾिसो असां वटि सभई कपंनियूं सभु अवेलेबल अथव ओप्पो अथव वीवो अथव पोइ न नओ नोकिया अथव एप्पल बि रखंदा आहियूं असां त तव्हांखे कहिड़ी कपंनीअ में इच्छा अथव ॾिसो छोकिरिनि लाइ खपेव न वीवो त हुअई बि रेगुलर्ली ॾाढी मस्तु कपंनी ईंदी अथव तव्हां वीव में चूस कंदव वीवो में खपेव तव्हांखे त ॿुधायांव सभु हा त वीवो में न वी ट्वैंटी सेवन हीअंर ॾाढो सुठो हलेव शौंक़ु सां ॿार वापरेव बि था अने वीह हज़ार ताईं तव्हांखे त मिली वेंदव आरामु सां कलर में ईंदव ट ईंदव वाइट ईंदव ब्लैक ईंदव ऐं ब्लू बि ईंदव ॻाढ़ो काड़ो न बरबर काड़ो हा त ठीकु आहे त हुनमें जीअं क्वालिटी मां तव्हांखे ॿुधाइ छॾियांव वीवो वी ट्वैंटी सेवन में फ्रंट कैमरा ईंदव बैक कैमरा ईंदव फ्लैश लाइट ईंदव अने हीअंर लेटेस्ट मां लेटेस्ट फ़ोन अथव हैलो ॿुधो था न अंटी ते आवाज़ु नथो अचे अंटी हैलो हा कैमरा क्वालिटी इलाही मस्तु अथव इनमें अठ जीबी रैम ईंदव वन ट्वैंटी एट जीबी ईंदव फाइव जी मोबाइल अथव इन जहिड़ो त हिकु बि न ईंदव बैस्ट मां बैस्ट मोबाइल अथव हियो त तव्हांजे भाई जेतिरो तव्हां चओ था मूंखे एतिरे ताईं खपे त हुनमें त हियो मोबाइल तव्हांखे सही पवंदव पोइ बि तव्हांखे बि कोई मोबाइल जी कपंनी में चओ त हुनमें नॉलेज ॾेयांव एम ख़ाली फ्रंट कैमरा जो हुनजो पंज एमपीअ जो अथव बैटरी कैपेसिटी ख़ाली छहतालीह सौ मैगा जी अथव इंटरनल स्टोरेज तव्हांखे ॿुधायांव त हिकु सौ अठावीह जीबी ऐं रैम अठ जीबी अथव हिन अरे इलाही मस्तु थींदव तव्हां मूंखे यादि कंदव अने हुनमें तव्हां भाई काड़ो कलर चओ था नी मनु तव्हांजो छोकिरो ॾिसी ख़ुशि थी वेंदव सरप्राइज ॾेअणी अथव नी तव्हांखे उपहार ॾींदव न हुनखे त पोइ भेट में ॾियो त सलो ॾियो न सही तरह सां बॉक्स खोलिंदो त ॿार तव्हांजो ख़ुशि थी वेंदो चवंदो वीवो वी ट्वैंटी सेवन मुंजी मम्मीअ ॾिनो ताईं इनखां वधीक छा खपेव तव्हांखे ॾाढो मस्तु ईंदो अथव अने हाणे त असांजो मोबाइल जोन में थोरी ऑफर बि थी हलेव वीह हज़ारे ताईं जो मोबाइल वठंदव न असां हिकिड़ो कवर फ्री ता ॾियूं उनखां पोइ बि असां टफन ग्लास हुनमें विझाइ ॾींदासीं तव्हांखे फ्री में

हा त मां तव्हांजो सॼो पैकिंग ठाहे रखंदीमांव तव्हां मूंखे ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करे छॾिजो हा भले ईअं कयो धन्यवाद अंटी